अ अ नै खानाय सिन्नायावनो दं आं सिनजानाया नै बेनो लास्ट स्ट्रेइट ओइबो दं फक्स काट दं अनेक स्टाइल दं नों नायनानै फैनानै नायफैबानो जाबाय मा स्टाइलनि सिनजानो पिक्सार नुखाजोबगोन नों गोसो बायदि बासि दा लानाया हानद्रेदआनो सोलिदों दा जोंनियाव हानद्रेदआनो आरो बेफोरो जायो जानाया अ हेयार खालारबो होनो हागोन गोसो बायदि नोङो फोनजाथारनोबा नायफैदो ओरैनो वाइट ब्लु ग्रिन बेफोरनो आरो बे नोंनि खानायजों दिफेनस खालामगोन आरो दिफेन्द खालामगोन नोंना खानाया बेसे बुरजा बिदिहाय

बेनिफ्राय नों इसे मोजां माबानांगोन आरो फ्रायसनि सेमफु दं बेफोरखौ बायनांगोन जोंनियाव ओमफ्राय जोंबो बिदिनो कर्स लानानैसो माबानाय जोंबो हायो बेफोरखौ आङो गुवाहाटीयाव बेथ' बहुद थायो ना बर'फोरबो दं अनेक सिनाय स्लाबासै आरो सिनाय स्लाबनायालाय

औ दे नों सिनजानोबा फैदो इसे आं बिजिथ' दे